हेलो जी हाँ मैं डी आई जी थाने से बोल रही हूँ बोलिए क्या काम है

अच्छा आपको उसके लिए भी आना पड़ेगा कंप्लेन करने के लिए कहाँ से हुआ आपका बैग चोरी ठीक है देखना चाहिए ना वैसी मार्केट में भीड़ होती है आपके बैग में क्या क्या था कुछ इम्पौटेंट डौकुमेंट्स थे क्या आप ना आपका पूरा नाम आपकी उम्र आपका मोबैल नम्बर सब मुझे व्हाट्सप्प कर दीजिए है ना मैं मुझे आप कल यहाँ आ कर थाने में ही कौल कर के कहीं से पुलिस वालों को भेजती हूँ

कोशिश तो हम पूरी करेंगे क्योंकि देखो फेस्टिवल का टैम में मार्केट में भीड़ भी उतनी जिसने आपका बैग क्या पता वो वहाँ है या मार्केट के बाहर चला गया वैसे आपने बहुत जल्दी कौल लगा दी है तो हाम आपकी शिकायत दर्ज कर ले रहे हैं कोशिश की आपका बैग मिल जाए है ना लेकिन आप फिर भी थाने तो आने ही पड़ेगा आप यदि मेरी सलाह मानें तो एक बार आप अपने बैग में थाने में ही जा कर कमप्लेन करें पटेल नगर थाने में खाली यहाँ से जाएंगे कैसे ढूँढेंगे इस से अच्छा वही के वही पास से पास वहाँ सिर्फ़ थाने वाले लोग जाते हैं आपके प्रौब्लेम वहीं सौल्व कर पाएंगे कहीं भी जाइए तो अपना बैग अपने साथ रखिए क्योंकि यदि एक बार किसी के हाथ लग जाए तो रिस्क वाली बात है